हमर बहुत एहन फेवरेट गाना छै जे निक लगैत छै जाहिमे दूगो गाना छै मिथिला धाम सीतामढ़ी माँ जानकी धामके गाना छै एगो एगो जा पुनौरो धामके नामसँ गाना निकलल छै इसभ गाना अच्छा लगैत छै सुनयमे गाना बहुत नीक नीक गाना छै गायक पवन सिंह छै खेसारी लाल छै इसभके गाना भी अच्छा लगैत छै सुनयमे इ नहि हइ कि अच्छा नहि लगैत छै बहुत नीक हइ गाना छै पुनौरा धाम माँ पुनौरा धामके गाना छै